डिफरेंस ते बड़ा ऐ इक पैसे दा डिफरेंस ऐ जेह्के रुरल एरिया च जागत रौंह्दे जेह्के बच्चे ना उं'दा मन बडा किश करदा क्रिकेट खेढने दा फुटबाल खेढने दा हाॅकी खेढने दा दे बेडमिंटन खेढने दा अवा नेईं जरुरत पौंदी कि पैसे दी जेह्की ऐ बडी घट्ट लागत ऐ उं'दे कश उं'दे पैसै दी बड़ी कमी ऐ इ'यै जेह्के अरबन एरिये दे बच्चे होंदे न एह् ज्यादा पढंदे ज्यादा खैली सकदे ज्यादा गैम च इंटरेस्ट होई सकदा इंदा ज्यादा गेम खेढी सकदे जाइयै कि के इं'दे कश पैसे दी उन्नी काट नेईं होंदी जिन्नी रुरल एरिया मतलब जेहका ग्रां दे लोक होंदे इं'दे कश काट होंदी पैसे दी ते अ'ऊं इ'यै आखना चाह्न्नां कि जेह्के रुरल एरिया दे बच्चे होंदे उ'नें गी गवर्नमेंट ने दिक्खना चाहिदा उ'नें गी दिक्खना चाहिदा कि ओह् बच्चे अच्छे तरीके कन्नै उं'दे स्कूल च स्पोर्टस होना चाहिदा कि ओह् सब किश खेढन सकी इत्थै दे जागत केह् खेढदे ओह् कबड्डी कबड्डी च बी अजकल बड़ा स्कोप होई गेदा बा स्कोप होई दा तां गै इत्थै बच्चे कबड्डी अजकल बडी खेढा दे साढ़े ग्रां च कबड्डी बडी खेढै दे जागत ओह् खेढदे फेनसिग अजकल इत्थै फैशन चली पेदा ते क्रिकेट फुटबाल जागत खेढदे हैन पर इत्थै आपूं बिचें गै कोई निं बाह्रा जेह्का उं'दे कन्नै ओह् खेढी सकन कि इन्ना स्कोप नेईं ऐ इत्थै क्रिकेट दा क्रिकेट दा कि साढ़े इत्थै जेह्के मां प्यो ना ओह् पढ़ाई च बी फोर्स करदे बच्चें गी कि तुस पढ़ाई उप्पर जैदा करो पढ़ाई बी करनी चाहिदी में नेईं आखदा पढ़ाई बी जरुरी ऐ में अपनी गल्ल सनान्ना माराज पढ़ाई बी जरुरी ऐ पर पढ़ाई अस कन्नै कन्नै बाह्रे दा कम्म बी जरुरी ऐ कि के बंदा जेह्का ऐ छड़ा पढाई करदा रवै ओह् बी कताबी कीड़ा बनी जंदा ठीक ऐ ते बंदे पढ़ाई ते करनी ही करनी चाहिदी अवा बाह्र गेमें च बी पार्टीसिपेट करना चाहिदा कि अजकल ते एह् स्कूलै च बड़ियां फेसीलिटीयां आई दियां कि केह् आखदा जी क्रिकेट आह्ली टीम ओह् उत्थै सद्दै दे जी भाई फुटबाल आह्ली टीम जी उत्थै सद्दै दे जी उत्थै इ'यां करना उन्ना करना हा इ'यां बच्चे गी थोह्ड़ा थ्होंदा मराल बच्चें दा अप होंदा अवा इ'यै हे ना फ्ही उत्थै जाइयै बच्चा अच्छा परफारमैंस करै अगर उत्थै नेईं बने किश फिर थोह्डा इ'यां टेंशन च फिक्र होई जंदी उसी ते में एह् मेरे कन्नै बी एह् हालात होए दे अवा केह् करना फ्ही जेह्का अग्गें बी जाई सकदा पर ओह्दे कश पैसै दी कमी होनी ते इस्सै चक्करै कन्नै केह् होई जंदा कि बच्चा पिच्छें गै रेही जंदा पैसै दी बड़ी कमी होई जंदी फ्ही केह् करना पैसै बडे़ जरुर न ओह् ऐ अरबन एरिया दे जागतें दी गल्ल करचै जेह्के शैह्रें दे जागत न उं'दे कश पैसे दी कमी नेईं होंदी भाई ओह् अपना करियर कुतै बी शुरु करी सकदे मतलब कुत्थै बी कुतै बी ओह् अपना करियर गी दिक्खी सकदे ओह् चाह्न ओह् क्रिकेट च बी अपना भाग लेई लैंदे ते फुटबाल च बी भाग लेई लैंदे ते उं'दे कश फेसीलिटयां बी हेन घरै आह्ले पैसे बी हैन कि उ'नें गी किटा लेई देन जां उनें गी बूट लेई देन ओ बी ओह् लेई देई ओड़दे उ'नें गी इ'यै गल्ल ऐ कि अरवन एरिया ता इन्ना थोह्ड़ा सक्सैस्सफुल ऐ मतलब जैदा अग्गें बधै दा ऐ की के जेह्की फेसीलिटी जैदा ना एह् गल्ल नेईं ऐ कि ओह्दी बजह् कन्नै साढ़ा ग्रां पिच्छें ऐ बल्लें बल्लें साढ़ा ग्रां जेह्का ग्रां ऐ ओह् बी अग्गें अग्गें बधदा जारदा ऐ कि इत्थै फेसीलिटयां होंदियां जारदियां न ते इ'यै दरखास्त रौंह्दी बच्चें दी अपने मां बब्बे कोला कि ग्रां दे बंदे गी असें गी बी अग्गें जान देओ असेंगी बी ओह् करना देओ पर बच्चे बी इ'यै चांह्दे कि अस अग्गें जाह्चै पर इक्कै चीज रोकी ओड़दी पैसा पैसा उ'नें गी रोकी ओड़दा ते इ'यै गल्ल ऐ कि जंदू थोह्ड़ा पैसा नेईं होग ते तंदू धोडी माराज किश नेईं होना अज्ज जमाना गै उ'ऐ चलै दे कि पैसे दी बड़ी कीमत ऐ बंदा उसी गै सलाम करदा जेह्दे कश मता पैसा ऐ ते अस उ'ऐ गल्ल अरबन आह्ले उप्पर तां गै अस पिच्छें रौह्न्नें कि ओह् थोह्डे पैसे आह्ले होंदे न कन्नै साढ़े एरिये च स्पोर्टस ऐ अपने इर्दगिर्द गै आपूं च गै खेढदे जागत बाह्र नेईं जंदे मतलब इत्थै इन्ना कोई ओह् नेईं ऐ कि बंदा बड़ी फील्ड च जा जां आईपीऐल्ल खेढै जां रंजी ट्राफी खेढचै इ'यां साढे़ एरिये दे बंदे खेढे दा राॅजी ट्राफी पर ओह् अग्गें नेईं बधी पाए पता नेईं उ'नेंगी किस गल्ला रुकी किस चीज च रोकी ओड़ेआ पैसे रोकी गे उ'नें गी ते में ते इ'यै सोचना कि भाई खेढना चाहिदा ते पढ़ना बी चाहिदा अबा हून केह् करना कि अस जेह्के ग्रां दे लोक न अस खेढगे ते असें अग्गें नेईं पुज्जना कोशिश बी करगे तां बी अग्गें नेईं पुज्जना कि'यां कि साढ़े कश पैसा घट्ट होना अरबन दे जेह्के अरबन किश मतलब शैह्रें दे लोक होंदे जेह्के उं'दे कश ओह् अगर उं'दे कश थोह्डा जेहा टैलेंट होग उं'दे कश थोह्ड़ा पैसा बी ऐ जिस कारण ओह् अग्गें ओह् अपने जागतें गी अपने बच्चें गी पजाई सकदे ते अच्छे तरीके कन्नै उ'नें गी अग्गें खेढने गी प्रोत्साहित करी सकदे उं'दा करियर बनाने च मदद करी सकदे उं'दी पैसे दी बदौलत ते इ'यै जेह्का साढ़े एरिये दे मां बब्ब होङन ते ओह् ओह् बी चांह्दे होङन साढ़े बच्चे अग्गें बधन अबा नेईं पैसा उ'नें गी फ्ही रोकी ओड़दा ते इ'यै गल्ल ऐ ते होर केह् गल्ल